नमस्ते हाँ है बढ़िया है जो दीवार बड़ी ठोको दक्षिण वाली को उसमें रूम में दो रूम हैं लेट्रिन बाथरूम है किचन है और गैलरी वैलरी सब है हाँ सब कुछ है सब कुछ फ़ाइनल हो चुका है

कल तो हम लोग अभी सात लाख रुपये बता रहे हैं काम आप देखिएगा आप आइएगा देखिएगा आपको रूम पसंद पड़ेगा मकान पसंद होगा उसके बाद ना कुछ बातचीत होगी फ़ोन पर क्या बात करेंगे हाँ एरिया तो हम बता चुके हैं जजवार बड़ी तो घर दक्षिण बाड़ी बोले हैं आप आइए कभी टाइम से आकर देखिए मकान यह रूम में टाइल्स नहीं लगाया अभी प्लास्तर ही हुआ है टाइल्स नहीं है अभी लगाया पर मकान पूरा कम्पलीट हो चुका है देखने के लिए ही है हाँ टाइल्स अभी नहीं लगा है किचन में लगा हुआ है टाइल्स रूम में टाइल्स नहीं है प्लास्तर ही है

हाँ सब कुछ है सब कुछ ठीक है जैसे किचन अलग है दो रूम हैं एक हॉल है यह लेट्रिन बाथरूम अलग है फिर छत है गैलरी सब कुछ है लोन फ़ाइनेंस नहीं अब अगर आपके पास है कैश है तो कैश ही दे सकते हैं लोन फाइनेंस नहीं हो सकता नहीं जीना अंडरग्राउंड है सब कुछ आपको अंदर में ही मिलेगा बाहर आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है हाँ सब कुछ सर जब हम बी बेचेंगे मकान तो सब कुछ साथ में ही फ़ाइनल करके ही देंगे ना नहीं रूम में टाइल्स नहीं लगा किचन में लगा हुआ है किचन बाथरूम सब में लगा हुआ है रूम में नहीं है तो अब वह ही तो हाँ तो वही तो हम बोले आप आइएगा आप देखिएगा देखिए कोई सामान जो आप लेने जाते हैं तो देखने के बाद ही ना आपको पता लगेगा

ठीक है आ कर के देखिए फिर बात करेंगे